پہلے سال کے بچے کے لیے بہت سی رسومات ادا کی جاتی ہیں جیسے ایک چلہ کرنا چھٹی کرنا بیٹا ہے تو مسلمانی کروانا بیٹی کے لیے عقیقے میں بکری کٹتی ہے اور بیٹے کے لیے بکرا کو قربان کیا جاتا ہے یہ سب پہلے سال کے بچے کے لیے ادا کی جاتی ہیں